हमारे उत्तर प्रदेश में संस्कृति का प्रसारण बहुत ही अधिक अब हो रहा है पहले तो बहुत ही कम था लेकिन अब अब हर हर वर्ग के लोग हर आदमी सभी लोग संस्कृति की ओर अग्रसर हैं और गरीबी असमानता यह चीज़ें भी बहुत कम हो गई हैं पहले से पहले तो ऐसा था भेदभाव कि एक दूसरे के जैसे कि पण्डित जी हुए बाबूसाहेब हुए ये लोग किसी भी अन्य गरीब जाति के जैसे सबसे निम्न जाति की परछाईं भी नहीं पड़ने देते थे न तो उनका छूना कुछ देखते थे अब तो ऐसा है कि भाई पहले से सिस्टम बहुत बदल गया है पहले कुछ और था अब कुछ और है पहले विकास बहुत कम था अब विकास बहुत ज़्यादा है शिक्षा भी बहुत ज़्यादा हो गई पहले शिक्षा की बहुत कमी थी पहले लोग पढ़ते नहीं थे पहले लोग अपना खेती बाड़ी में ही सिस्टम रखते थे कि अरे खेती करेंगे तो सब हो जाएगा पढ़ाई से क्या होगा लेकिन अब यह हो गया कि सबसे जरूरी शिक्षा हमारे पास अगर शिक्षा है अच्छी शिक्षा हम किए हैं तो हम हर जगह कामयाब हैं अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है हम पढ़ना पढ़ अनपढ़ हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे पहले के लोग अनपढ़ रहते थे पढ़ाई कम करते थे उसके पीछे कम भागते थे न्याय भी बहुत अच्छा है पहले न्याय एक दूसरे को देखकर होता था ये ऐसे हैं तो उनके बगल में वैसे बोल दो ये बड़े लोग हैं तो बड़े की तरफ से बोल दो छोटे को गिरा दो लेकिन अब यह सिस्टम नहीं है अब एकसमान न्याय होता है चाहे वह बड़ा इन्सान हो या गरीब हो अमीर हो सभी को एक नज़र से देखा जा रहा है अब की दर में अब कि शिक्षा में शिक्षा बहुत ही अच्छी है यातायात के भी साधन पहले से बहुत ही अच्छे हो गए हैं पहले बहुत ही दिक्कत थी यातायात के लिए लोग पैदल चले जाते थे कोई सुविधा नहीं थी लेकिन अब हर जगह सुविधा हो गई है कहीं भी आपको जाना है बस गाड़ी ट्रेन मोटर सब है आप किसी भी चीज़ से जा सकते हैं बस से जा सकते हैं ट्रेन से जा सकते हैं एरोप्लेन से जा सकते हैं अब पूरी व्यवस्था है इसीलिए अब की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है पहले से पहले बहुत ही भेदभाव था बहुत लोग एक दूसरे से भेदभाव करते थे कि ये पण्डित जी हैं तो पण्डित जी यह चमार है तो यह यह है यह सब पहले बहुत देखा जाता था नान बिरादरी के लोग परछाईं भी नहीं देखना चाहते थे लेकिन अब ऐसी चीज नहीं है अब तो सभी लोग सोचते हैं कि मिलकर रहिए सबको सम्मान दीजिए सबकी समानता करिए सबको देखिए यही है संस्कृति भी बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश में संस्कृति बहुत ही आगे की तरफ बढ़ रही है बहुत ही अच्छे ढंग से बढ़ रही है गरीबी बहुत ही दूर भाग रही है पहले बहुत गरीबी थी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लेकिन अब बहुत कम है क्योंकि हर सुविधाएँ सबको मिल रही हैं या वह गरीब हो अमीर हो जो भी हो सबको हर सुविधा मिल रही है कोई भेदभाव नहीं है अब पहले की तरह पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव था बहुत एक दूसरे को देखकर भेदभाव रखते थे लेकिन अब ऐसी कोई भी बात नहीं है और शिक्षा भी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के सभी लोग शिक्षित होना चाहते हैं अब अब सबलोग शिक्षित बनना चाहते हैं कोई अशिक्षित नहीं रहना चाहता है क्योंकि आज के डेट में शिक्षा ही सबकुछ है शिक्षा हमारे पास है तो हम कामयाब हैं शिक्षा हमारे पास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे ओनली शिक्षा है जरूरी है